जों सानफ्रामबो ओंखाम संखा नांगौ हिन्जाव मानसिफ्रा सानफ्रामबो ओंखाम मैगं ओंख्रि गासैखौबो संनांगौ जाखायो नखर गंसे सालायनो थाखाइ जों सानफ्रामबो माने संनांगौ जाखायो बेव जों मानो आंनि बायदिब्ला आङो माखौ माखौ मोजां मोनो आं बुंनोसै आं माने सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि संखायो नालाय फुंनिफ्राय मोनानि माने फुङाव खेबसे ओमफ्राय सानसे फुङाव खेबसे ओमफ्राय मोनायाव खेबसे ओमफ्राय जाबाय थानाय ओंख्रिखौनो जाबाय थानो सान मोनफ्रोमबो माने जागाफ्रोमबो माने जानो मोजां मोनाना ओमफ्राय फुंनिया जुदा सानसे फुंनिया जुदा आरो हराव जुदा आं माने ओंख्रिखौ फ्राय माने दालि ओंख्रिखौ बांद्राय मोजां मोना माने जोंनि बर'नि ओंख्रि बेखौ बांद्राय मोजां मोनो जेरै लाइ लाफा लाइ लाफा मैद्रु संनाय ओमफ्राय लाइ लाफानि खारै खारदै होनानै संनाय ओमफ्राय बे लाइ लाफानि खारदैयाव ना होनानै संनो मोजां मोनो ओमफ्राय बेथ' आरो माने गोजां बोथोरावसो बेफोरखौ मोन्नाय जायो आर गोजां बोथोरनि लाइ लाफायासो माने बांसिन थावो आरो ओमफ्राय गर'मावथ' गोलोम बोथोराव माने मै माने मा होनगोन गोलोम बोथोराव जोङो गोखै मैगं जानानै मोजां मोनो आरो बे समाव नाजों मैथा ओंख्रि आरो मैथा गोखा मैथा गोखै मोजां मोनो ना खांख्रायजों आरो थास' आथिं बेफोरजों ना खांख्राय होनानै सङोब्ला गोथाव जायो बेफोरबो संना होनो मोजां मोनो आरो आं न'वाव ओमफ्राय जोगोनारफोरजों नाजों ओमफ्राय जोगोनारजों अमा बेदरजों संनानै मोजां मोनो जोगोनारजों दाव बेदरजों संनानै मोजां मोनो संनानै जाहोना मोजां मोनो आरो गावखौ माने संनाय माबानायाव संनाय खुरनायाव गावखौ माने गोरोंबो माने देखायनो मोजां मोनो संनानै जाहोनो लुबैयो आरो नार्जि ओंख्रिखौ सम सम सङो नार्जि ओंख्रिबाथाय ओंखाम गोगोमनो फेब्रेट नार्जिजों अमा बेदरजों बिराद मोजां मोनथारो आं संनानै जाहोनो आरो गावबो मोजां मोनखायो नार्जि अमा बेदर संनायानो मानि जोंनि बर'नि मेइन ओंख्रि होन्नानै बुंनांगोन होमब्लाबो सानफ्रामबो जाजाया मालाबा माने गेजेर गेजेरसो जानो हायो सानफ्रामबो नार्जि ओंख्रिखौ जानो हाया उदैनिसो फ्रब्लेम जायो ओमफ्राय अनला ओंख्रि संनानै मोजां मोनो दाव अनला ओमफ्राय लाइजों दाव अनला सबायजों अमा बेदरजों संनानै मोजां मोनो आरो संनानै जाहोनोबो मोजां मोनो गावबो जानो मोजां मोनो आरो दालिखौथ' माने आथिखालाव दालि ओंख्रिखौ जानाय फ्राय जानाय जायो अब्लाबो माने दालिखौ संबाय थानोबो मोजां मोना आरो जाबाय थानोबो मोजां मोना